जीअं त पंहिंजे गुजरात में सभिनी भाषाउनि जा माण्हू आहिनि बिनि बिनि भाषाउनि जा माण्हू आहिनि जीअं त गुजराती आहिनि असां जे पाड़े में बि गुजराती आहिनि क्रिसचन आहिनि असां रिली मिली करे रहंदा आहियूं ऐं पंहिंजा त्योहार सभु रिली मिली करे मल्हाईंदा आहियूं जीअं पंहिंजे सिंधियुनि में चेटी चंडु आहे चेटी चंडु बि असां वॾो धाम धूम सां मल्हाईंदा आहियूं पंहिंजो झूलेलाल भॻवानु जेको सिंधियुनि जो पंहिंजो भॻवान आहिनि झूलेलाल भॻवान उन्हनि जो ई चेटे चंड जो उत्सव मल्हाईंदा आहियूं उन में जुलूस निकरंदो आहे आसे पासे जे नंढनि नंढनि शहिरनि मां झांकियूं ठही करे ईंदियूं आहिनि जीअं कृष्ण भॻवान जी झांकी निकिरंदी आहे शंकर भॻवान जूं झांकियूं खणी करे ईंदा आहिनि उन सां गॾु सर्कस निकरंदी आहे माण्हू इलाही हूंदा आहिनि गुजराती सिंधी सभु भाषाउनि जा माण्हू ईंदा आहिनि उन में छेॼ लॻंदी आहे उन खां पोइ रस्ते में प्रसाद मिलंदा आहिनि माण्हू खाईंदा आहिनि गुलाल उॾाईंदा आहियूं नचंदा टिपंदा आहियूं छेॼ लॻाईंदा आहियूं ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उन खां पोइ गुजरातियुनि जो माताजी जो त्योहार हूंदो आहे नवं ॾींहंनि जो नवरात्री जंहिं खे चइबो आहे उन में नवं ॾींहं राति जो गरबा खेॾणु वेंदा आहियूं सभु रिली मिली करे गरबा खेॾंदा आहियूं डांडिया खेॾंदा आहियूं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे